ہیلو السلام علیکم خیریت سے ہیں آپ کے گھر میں جو کام چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا آپ جو کام کروا رہے ہیں اس میں شور شرابہ بہت ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھر میں دقت ہو رہا ہے بچے لوگ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے اور لوگ جو آتے جاتے ہیں مہمان سب وغیرہ سب آتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے تو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ تھوڑا شور شرابہ کم کروا دیتے جو کام کاج چل رہا ہے اس کو اس میں لوگوں کو بولتے کام کرنے والے کو مزدور کو کہ تھوڑا آواز کم کرے اور ہم جی ہم سمجھ سکتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے پھر آگے عید بھی ہے اور رمضان میں تو اور طرح کی پریشانی ہو جاتی ہے اور رمضان میں بھی اس طرح کا اگر کام ہونے لگے گا تو شور شرابہ اور بڑھ جائے گا اور رمضان میں لوگ روزہ نماز بھی کرتے ہیں تو اس میں تو پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ کوشش کیجیے بہت جلدی کام ختم کرنے کی تو جب کام ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ کچھ دن پریشانی گزار لیں گے پڑوسی ہیں تو دیکھ دیکھ لیتے ہیں

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آتے ہیں تو ہم لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے اسے بتانا پڑتا ہے اور کمپیوٹر میں ویڈیو کال کے تھرو بھی کبھی کبھی بات کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہماری آواز کم اور آپ کے گھر کی آواز زیادہ چلی جاتی ہے تو ان لوگوں کو بھی سننے میں پریشانی ہو جاتی ہے اسی کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ آواز تھوڑا آپ اور کم کروا دیتے ہیں اور یہ کام آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے آپ کا گھر گھر بند کر کے بھی کروا سکتے ہیں تو تھوڑا آواز کم ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ ہے تو ہم بھی ایڈجسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کروائیے آپ کوشش کیجیے جلدی سے